हेलो जी नहीं नहीं मेरी मीटिंग मिस नहीं हुई आपने मुझे इतने अच्छे से नए शहर में एक सही स्थान पर छोड़ा है मेरी इतनी मदद करी है तो मीटिंग तो मेरी बहुत अच्छी हुई जी हाँ नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही जगह पर थी बिल्कुल ऑफिस के सामने ही वाली बिल्डिंग थी वही आपने जहाँ मुझे छोड़ा वही बिल्डिंग थी हाँ हाँ हाँ वही पार्क के पास में जी जी भैया आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है नेचर में तो आप बहुत अच्छे हैं आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी आज वरना तो मेरी मीटिंग मिस हो जाती जी धन्यवाद भैया थैंक यू टैंक यू जी हाँ बिल्कुल मैं आऊँगी तो आपसे जरूर मिलूँगी अगली बार भी